आबादनि गुन आरो दिहुनथायखौ जौगाहोनो थाखाय आङो गोबां आदब बाहायनाय जायो आदब होनोबा बेनो जे गिबियाव जोङो बोरैहाय दिहुनथायखौ मोजां जों मोननो हागोन बांसिन जों मोननो जेरैहाय मोननो हागोन जों बेखौ सान्नानै जोङो बेखौ सान्नानै जोङो खामानिखौ मावनांगौ जायो जेेरै फिसा टेक्टरनि सोलाय गिदिर पावार टिलार बाहायनाय हाखौ जोङो मोजाङै फोमोन्नानै आबादनि जि हा बेखौ जोङो मोजाङै फोमोन्नानै जोङो लाग्रोनांगौ जायो जायखि जाया आबादखौनो मावा मानो गुबैयै मािनि आबादखौनो आङो बुंनोसै माइखौबो जोङो गुबुन गुबुन माइनि आबाद खालामनो हायो खिन्थु बेहाय जोङो मोजां जोलैनि जोंहा गोनांथि फैयो मोजां जोलै जोङो मोजां जोलैनि जों आबाद खेथि मावनो हायो होम्बाना जों जोंनि दिहुनथायखौ बांहोनो हायो जोङो आङो जौगासार जोलै आङो बुथुमो आरो बेखौ आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन बेदि आबादनि जि जोलै फानग्रा दखानफ्राव जोङो बायनानै जों लाबोनो हायो दा बेबायदि मोजां रोखोमनि जोलै जोङो लाबोनानै जों आबादखौ मावनांगौ जों बेबायदि आबाद मावोब्ला जोंनि जि आबादनि दिहुनथाय जोङो बेखौ इसेब्लाबो बांहोनो हायो आरो बे आबादनि जि दिहुनथाय बेखौ बांहोनो थाखाय बा मोजां जों मोननो थाखाय बेखौ जों मोजां जोङो जोथोन लानांगौनि खोथा फैयो जोङो मोजां बेखौ जोथोन लानांगौ जोङो नांगौ रोखोमनि बेखौ जोङो हासार जों बाहायनो हानांगोन आरो जोङो आबादा जाहाथे खुनु खार'ननि खहा जाया बा बेमार आजार जाया बेनि थाखायबो जों आबादखौ जोङो मोजां बिदिनो बेराम होबथाग्रा बा एम्फौ जानाय जाहांनाय बा जानाय एम्फौ जानायनिफ्रायबो जोङो बे आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो रेडि जानानै जोङो थानांगौ बेनि थाखाय जोङो बेबायदि एम्फौ होबथाग्रा मेडिसिनफोरखौ जोङो सम सम जोङो आबादावहाय स्प्रे खालामनानै जोङो बाहायनो हायो आरो माइ आबादनि जि आबादथिलियाव हाग्राफोर जायो बेखौ हायोब्ला बासिनानै होनाया मोजां हाग्रा जाहोब्ला खार'न माब्लाबा जोङो जोङो मोजां फसल मोननो हाया